हमरा सबके तैरयके वास्ते लगमे दुर्गा मन्दिर भोला बाबा मन्दिर राम जानकी मन्दिर हनुमान मन्दिर अछि ओहि ठाम बहुत बड़ा पोखिर अछि ओहि पोखरिमे हमसब प्रत्येक दिन जाइ छी स्नान करै छी तैरय लेल जानै छी हेलय लेल जानै छी बगलमे कोशी यए कहिओ काल कोशिओ चलि गेलहुँ कोशिओमे तैरयके लिए बहुत अच्छासँ जानै छियै हमरा सभकेँ नदीमे बाहर लेकिन एहि खातिर हर साइडके चापके ओहि नदीमे जल गिरैए तऽ हमर गाँवके सभ युवकसभ जाइए नदीमे हेलबाक खातिर आओर बहुत नीक लोकनाइ हेलैए कोशीमे हेलैए पोखरिमे हे स्नान करै खातिर जाइ छी तऽ ओहि ठाँ तैरैत छी एहि खातिर हमरा सभकेँ पोखरि जे यए देव स्थल अइछ ओहिठाम स्नान कयलाके बाद पूजा भी पाठ भी कऽ लै छियै एहिमे बड़ नीक लागैए बड़ी सुन्दर लागैए पोखरिमे जा कऽ स्नान करै छी सभकेओ मिलि कऽ हमसभ प्रत्येक दिन जाइ छियै पोखरिमे स्नान करय खातिर कोसी भी किछु दूर पड़ैए एहि खातिर एहिठाम गेलहुँ पोखरिमे स्नान करयके लेल माता सभके दर्शन भी भए जाइए पूजा पाठ भी भए जाइए आओर बहुत ढङ्गसँ पोखरिमे स्नान भी करै छी तऽ हमरा सभके बहुत अच्छा लागैए पोखरिमे स्नान करयके वास्ते